हा हाल ई मां पंहिंजे फ़ोन में हिकु नओं एप इंस्टोल कयो हुओ जंहिं जी हदि लिमिटिड जे लाइ मां पंहिंजे थिअण सां बचण लाइ पंहिंजे डाटा इस्तेमालु जी निगराणी करणु चाहियां थो त मूं मां हिन लाइ छा कयो त मां पंहिंजी सेटिंग में डाटा इस्तेमालु खे चैक करे रहियो आहियां ऐं पंहिंजे इस्तेमालु थींदे नएं एप जी बि डाटा जी निगराणी कयां थो जंहिं मुंहिंजी पर्सनल जे कि आहिनि ज़रूरत जूं मुंहिंजो डाटा आहे उहो ॿाहिरि त नथो वञे न हुन एप जे थ्रू किथे ग़लति इस्तेमालु त नथो थिए हिन करे मां पंहिंजे हुन एप जे एप जी बि सेटिंग में बि मां पंहिंजे पर्सनल डिटेल कॾहिं मेंशन न कंदो आहियां ऐं मां हुन में पंहिंजी फ़ोन जी सेटिंग में मां पंहिंजो हमेशह रखंदुसि कि भई हिन एप में ग़लति न वञे मुंहिजी कहिड़ी बि ग़लति मतलबु डिटेल्स न वञनि इनकरे त हिन लाइ मां हाणे मां हुन एप में वेंदुसि पहिरीं त एप जे बारे में सॼी ॼाण कंदुसि हू एप कहिड़े लाइ आहे कहिड़े कम जो आहे छा आहे हुन एप में हिनजी च मां ॼाण कराईंदुसि हुन खां पोइ मां हुनजे पंहिंजे फ़ोन जी सेटिंग में ॾिसंदुसि कि कुझु पंहिंजी पर्सनल जानकारी जे हुन एप जे थ्रू किथे ॿाहिरि न वञे हिनजे लाइ मां पंहिंजी हुन एप जो मूंखे लॻंदो हू एप अगरि ख़राबु आहे जो इअं लॻे थो त मां हुन एप खे तेॾी महिल ई अनइंस्टॉल करे छॾींदुसि